मा जायगा मोनखो दा सिनायनोथ' हायासै जायगाखौ आरो बेसे गोबाव लाबावगोन बेखौ आं मोन्थिनो लुबैदोंमोन बेसे समाव जों सौहैनो हागोन